دلی میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیاحوں نے نہیں دیکھی ہوں گی جیسے جہاز محل ہو گیا بیگم پور مسجد ہو گئی ستپلا برج ہو گیا جو چیزیں نئی بنی ہیں مطلب جو زیادہ فیمس نہیں ہیں لوگ اس سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں بٹ زیادہ نوٹس نہیں کرتے تو میرے خیال سے لوگوں کو وہاں پر جا کر بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہئے اور نوٹس کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ اور جیسے اُگر سین کی باوری ہے وہاں پر پی کے کے بعد وہ زیادہ فیمس ہوئی اس سے پہلے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے تو اسی طرح سے یہ بھی چیزے ایسی ہیں جو کہ لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں اگر وہاں پر جائیں گے تو وہ بھی چیزیں زیادہ فیمس ہو جائیں گی